जी हलो जी जी बोलिए कहाँ पर चाहिए देखिए आपको सबसे पहली बात आपको किस टाइप में चाहिए वन बी एच के टू बी एच के थ्री बी एच के किस टाइप में चाहिए आपको कि अभी तो आपको पता ही है कि कितना महंगाई चल रहा है बिजली बिल हो गया पानी का यह बहाव यह सब सारा चीज़ देखता है ना तो उस हिसाब से आपको जो है सारा चीज़ देखते हुए सही एकदम लगा दिया जाएगा सब कुछ उसमें कोई कमी नहीं रहेगा बाकी आप एक बार आकर देख लीजिएगा खुद से और आपको पसंद आ जाएगा तो आप अपना कंफर्म कर लीजिएगा वहीं पर रेट उट का बात कर लेंगे ठीक है हाँ है आप कहाँ से बोल रहें आप अच्छा अच्छा चलिए हम तो अभी पटना में हैं एक अभी इधर इधर अभी आए थे इधर भी एक फ्लैट दिलवाने ही आए थे हाँ दूसरी जगह जैसे किधर टाउन साइट या भिलेज टाइप में किधर साइड चाहिए आपको टाउन साइट में हाँ नॉलेज देखिए ई इसमें हमारा कम यही है तो फ़िर आपको पता ही होगा कितना अनुभव होगा हमको देखिए बात यह है ना कि अगर आप सिटी के साइड लेते हैं जैसे बेगूसराय प्रॉपर शहर में लेते हैं ना आप तो बहुत बढ़िया बढ़िया है अपने पास में देख रखे है आपको मिल जाएगा आप एक बार आकर देख लीजिएगा काफ़ी अच्छा अच्छा रूम है अटैच है बाथरूम किचन सारा चीज़ अटैच है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और बात रहा पैसे का तो वह भी सही सही एकदम लग जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है हाँ उस उसके लिए देखिए अपने पास अभी बेगूसराय में प्रॉपर हाँ हलो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप हाँ हम यह बोल रहे हैं के बेगूसराय में आपने पास प्रॉपर अभी आठ जगह पर है अपने पास तो जिसमें दो जगह जो है पार्किंग एरिया है बाकि जगह में पार्किंग एरिया नहीं है जहाँ पर आपको जगह है वहाँ पर आप दो दो चक्का चार चक्का चाहे जो भी गाड़ी हो आप वहाँ पर पार्क कर सकते हैं काफ़ी बड़ा इस्पेस है ठीक है एक बार आकर देख लीजिएगा बाकी हम तो हैं ही रेट उट सारा करवा देंगे हाँ हाँ आइए ना आइए कोई दिक्कत नहीं मिल